खुले पानी में तैरते समय हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिये कि जैसे कि हमें खुले पानी में जा रहे हैं तो हमें लाइफ़ जैकेट का इस्तेमाल करना चाहिये हो सके तो कुछ साथियों को ले जाना चाहिये साथ में जो की तैराकी में माहिर हों और हो सके तो कम से कम ही जाना चाहिए खुले पानी में तैराकी करने के लिए और जो बड़े बड़े जल निकाय होते हैं जिनमें की फिसलन वाली चट्टानें होती है जिन पे कई चढ़ी होती है उन पर नहीं जाना चाहिये क्योंकि अगर आप उस पर जाएंगे तो आप फिसल सकते हैं कय वो चट्टानें कहीं ऊपर तो कहीं नीचे होती हैं जिससे आप एकदम से नीचे हो जाएंगे तो आप की डूबने की सम्भावना बढ़ जाती है और तेज प्रभाव भी अगर होता है तो आप उसमें बहने की सम्भावनाएं बढ़ जाती हैं उन के बाद कई ऐसी जगह होती है जहाँ पे चट्टानों नुकीली चट्टा नेंहोती हैं जिनसे आपके शरीर को नुकसान हो सकता है